भटजी उलयतात न्ही म्हापशा देवळांतले आतां फाल्यां परा जल्म आसा न्ही मारुतीचो जल्म कितल्याशे जाता तुमगेलो देवळांत ते हा हा मागीर जेवण बी आसा हां

आं मागीर अभिशेक बी करपा मेयटा हय आनी हां बरें लायनी रावचें पडटलें हा ओके हय हय कळ्ळें हां बरें आनीक आनी किदें सामान बी हाडपा जाय आमी हाडची पडटा काय तुमी सगळें दितलें ना अभिशेका आं बरें आनी बाकीची खंय लागता तें सामान नाल्ल बी बरें आं सकाळचे आयल्यार बरें न्ही फुलां बी हय हय तें सगळें हाडटा हय हय बरें ओके आं आं आनी दनपरा मागी जेवण कितल्याशें जाता हां बरें महाप्रसाद हय आं मागीर किर्तन बी आसता किर्तन बी आसता

हां आनी कसले प्रोग्राम करतले हां बरें बाय हां बरें हय तें आसतले प्रोग्राम हां हां सगळे दीस हां बरें हांव येतां मागी सकाळचें तें दिसा हा पावती मागीर त्याच टायमार काडपाची न्ही ती बरें बरें तर